जेह्ड़ा बॉलीवुड हॉलीवुड होंदा ओह् साढ़ी रोज़मरा दी जिंदगी बिच्च मतलब बड़ा जैदा इंफलुऐंस करदा असें गी कपड़े आस्सै मतलब जियां अस आक्खी सकदे न अनारकली ऐ उ'नें बड़ा शैल रोल प्ले कीते दा मुगलेआजम मूवी च में बी ओह्दे कन्नै रिलेट करियै ना पूरी सेम आउटफिट्ट बनाना चाह्न्नी आं मतलब गागरे आह्ली जेह्ड़ी फराकां होंदियां ओह् में खरीदी दी मतलब मूवीस ते मिगी बड़ी पसंद ऐ मतलब इक ते मतलब करैक्टर दिक्खियै बंदे गी लगदा मैं उस दी जगह ऐं ते सेम आऊट फिट्ट बंदे दा मन करदा में इ'यो खरीदां ते ओह्दा ट्रैंड बी बड़ा चली जंदा मार्किट बिच्च होर कोई नमीं मूवी आए ते ओह्दे मतलब ओह्दे आंह्गर पूरे सेम कपड़े मार्किट च बिकन ते ओह्दा ट्रैंड शुरू होई जाना लोकें एह् बी ओइयो खरीदने मतलब बॉलीबुड हॉलीबुड जेह्ड़ा बी ऐ मतलब दिक्खने कन्नै ना इंफलुऐंस करदा बंदे गी कि मतलब एह् नमां फैशन ऐ एह् जेह्ड़े हीरोइनें हीरो ने पाए दा में बी इ'यो पाना ते इ'यो सीन रिकरेट करना इ'यां बंदा सोचियै ओह् सेम आउट फिट्ट बंदा लेई लैंदा बड़े सारे क्रैक्टरस न जि'यां मिगी मूवीस पसंद ऐ जि'यां अस आक्खी सकदे कुछ कुछ होता है उस उस मूवी च शैहरु खान बी लोकें गी किन्ना पसंद आया हा ते होर बी बड़ी सारी मूवीस न जेह्ड़ी मतलब असें गी लाईफ च इंफलुऐंस करदियां न आउट फिट्ट ते मतलब हून जि'यां मूवी आई ही जबान ओह्दी शैहरू खान दी ओह्दे च मिगी दीपीका पादूकोन जेह्ड़ी ही ओह्दा मतलब आउट फिट्ट बड़ा स्हेई लग्गी जिसलै ओह् जेल शेल च होंदी मतलब बड़ी स्हेई स्हेई आउट फिट्ट होंदी एह्दे बिच्च जेह्ड़ी में बी ट्राई करना चाह्न्नी ते मतलब हून पैसे शैसे होन जेह्दे कोल ओही लेई सकदे